ہمارے نظریے میں سب سے آسان چیز اس کے متعلک سی یہ ہے کہ ریاست کے ارد گرد جو چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو جغرافیائی لحاظ سے ہوں یا اسے شہر کے ارد گرد صاف ستھرائی کا معاملہ ہو یہ ساری چیزیں متاثر کن ہوتی ہیں دیکھیے شہر ہی وہ شہر ہوتا ہے جس میں پیس فل لیونگ لائف ہوتی ہے پرسکون زندگی ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اچھی کوالٹی کی ہر طرح کے مینیجمنٹس ہوتے ہیں انتظامات اچھے ہوتے ہیں انسان کی سیکورٹی کو لے کر بہت اچھا انتظام ہوتا ہے وہ شہر شہر ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں متاثر انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کی زندگی کو اس کی صحت کو اور اس کے رہن سہن کو وہ اس کے کلچر کو ہر چیز کو متاثر کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں یہ شہر ہی کی خصوصیات ہوتی ہیں اور شہر ہی میں ساری چیزیں دستیاب ہوتی ہیں اس سے پہلے کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہم جائیں تو پچھلے کے دیہاتوں میں کھانے کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا سیکورٹی پرپز حفاظتی وسائل پر اگر آپ بات کریں تو کوئی ایسا وسیلہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا تھا آمد و رفت کے تعلک سے اگر بات کریں آپ کو کہیں جانا ہے دور دراز سفر کرنا ہے یا ایک شہر ہی سے دوسرے ایک دیہات سے ایک شہر کی طرف آپ کو کوچ کرنا ہے تو پیدل ہی سفر کرنا تھا یا اسی طریکے سے آپ کے زندگی سے زندگی سے متعلک آپ کے کھانے سے متعلک آپ کے پہننے سے متعلک جو ایک انسان کی بیسک ضرورت ہوتی ہے بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کے متعلک کوئی ایسا انتظام دیہات میں نہیں تھا لیکن اب بدلتے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے ٹائم کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اب بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں اب بہت ساری چیزیں جو شہروں میں مل رہی ہیں اس سے کہیں بہتر آپ کو دیہاتوں میں دستیاب ہیں تو اسی طریقے سے یہ ساری وجوہات بنیں لوگوں لوگوں کا شہروں کے طرف کوچ کرنے کا دیکھیے دیہات میں کیا ہوتا تھا یہ ساری چیزیں پہلے موجود نہیں ہوتی تھی رہنے کی مطلب اچھی لیونگ کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی تھی کھانے پینے کی اچھی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی تھی بچوں کے ایجوکیشن کے تعلق سے پرھنے کا کوئی انسٹیٹیوشن کوئی اچھا ادارہ نہیں ہوا کرتا تھا کہیں آپ کو سفر کرنا ہے یا انسان کے زندگی کے متعلک اس کے حفاظت کو لے کر کوئی اچھا وسائل دستیاب نہیں تھا تو لوگ کوچ کرتے تھے شہروں کے طرف ہجرت کرتے تھے آج یہی وجہ ہے کہ شہروں میں لوگ دیہاتوں سے دیہاتوں ہی کے لوگ شہروں میں آئے تو جا کے شہر بنا لوگ کوچ کیے اس کی طرف بڑھے لوگ جمع ہو کر اچھی زندگی گزارنے پر قدرت ہوئے اور ان کے دستیابی ان کے ایک دستیابی ایک شہر کو شہر اور ان کی ایک عدم دستیابی ایک دیہات کو دیہات بنائے لیکن آج دونوں میں پائی جا رہی ہے